اُردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت میٹھی اور شیریں ہے جس کو ہر مذہب کے ماننے والے بولتے ہیں اُس میں نظمیں پڑھتے ہے غزل گاتے ہے ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت ساری ہندوستان کی ریاستوں میں بلکہ دُنیا بھر میں یہ زبان استعمال کی جاتی ہے جس کو پڑھنے سے ہر ایک انسان زندگی جینے کا سلیقہ طریقہ سیکھتا ہے اور ایک دوسرے سے بات کرنے میں مہذب پنا محسوس ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور کئی ریاستوں میں بولی جاتی ہے اور کئی ریاستوں کے لوگوں کو یہ زبان ایک دوسرے سے جوڑے رکھتی ہے اتحاد و اتفاق اِسی سے زیادہ پیدا ہوتا ہے